देखियौ बहुत पहिने हमरा सबके अथी मे रहै फेर बीच मे नहि रहै नृत्य नृत्य कऽ ओते लोग सपोर्ट नहि करै छलै लेकिन आब जहिया सऽ अधिक के मतलब परिवार मे जे महिला पढऽ लगलखिन हँ तऽ ओहि के बाद सऽ एकर सब के काफी मतलब आगाँ बढाव भेलै हँ लोग समझऽ लगलै कि नहि इहो एगो कला छै अगर अहाँ के नृत्य या डांस आबैया तऽ ई एगो बहुत पैघ कला छै एकरो अहाँ एकरा लए कऽ अहाँ आगाँ बढि सकै छियै जीवन मे तऽ आब काफी अहाँके सपोर्ट मिलऽ लगलै हँ फैमिलियो तरफ सऽ आओर काफी आसपास के सेहो सपोर्ट करऽ लगलै हँ तऽ काफी बढिऑं छै आओर हमरा सब के जे कल्चरमे अहाँके सब सऽ बढिऑं जे छै अहाँके से झिझिया झिझिया के काफी डिमांड छै आब जे छै से एक तरह के इहो नृत्य होइ छै अहाँ के जाहिमे काफी पाॅंच छओ सात गो मतलब जे छै से लड़की सब एक संगे डांस करै छथिन आओर काफी सर पे मटका लए कऽ तऽ एकर काफी बढिऑं आओर नीक लागै छै बहुत लोग एकरा लोक देखलक भीड़ लागल रहल ओहि दिन एहिके लेल ई बहुत कम बेर आयोजन कयल जाइ छै मतलब साल मे लेकिन जहिया जहिया आयोजन भेलै हँ ओहिया ओहिया भीड़ काफी इकठ्ठा होइ छै एहि सबके लेल कि जे छै से लोक उत्साह सऽ लोक देखलक कि जे छै से केते बढिऑं आओर नीक लागै छै ओहि सऽ एक संगे जखन सब एके रंग कपड़ा पहिर के काफी सुन्दर लागै छै सर पे सब मटकी राखि कऽ जे छै से जखन डांस करै छथिन अहाँके डिफिकल्ट छै इजियो रहै छै डांसो लेकिन हमरा सबके इधर बेसी प्रचलन ओकरे रहै छै झिझिया वगैरह के कि बढ़िऑं जेकाँ किए तऽ लोक कऽ वएह सब नीके लगै छै